हलो जी मैंने फ़ूड ओडर किया था जी मुझको अब एक्सचेंज करना है जी उसके लिए कोई डिस्काउंट कूपन उपलब्ध है या नहीं जी आप बता सकते हैं

हाँ मैंने फूड ओडर किए थी जोकि मुझे अब चेंज करना है कुछ और जी उसके बारे में मुझे आप बता सकते हैं चेंज हो सकता है या नहीं जी हाँ मैंने फूड ओडर किया था अब मुझे एक्सचेंज करना है उसके बारे में जानना है कोई डिस्काउंट कूपन वगैरह उपलब्ध है या नहीं जी मैं जी आप अच्छा हाँ मैंने एक एप से किया था जी अच्छा उसी एप से जी हाँ मैं उसी एप से देख लेती हूँ जी चेंज हो सकता है कि नई

ओके हाँ मुझे वो चेंज करना था जी मैंने कुछ ओडर किया था फ्रूड ओडर किए थे जोकि मुझे वो अब वो एक्स्चेंज करना है

तो मुझे उसकी चेंज करने की लिए मुझे डिस्काउंट कूपन वगैरह मिल सकता है क्या नहीं जी ओके